ते में इक पेंटिंग बनाई ही ठीक ऐ केदारनाथ धाम दी ठीक ऐ ओह् मेरा जेह्ड़ा मिगी ओह् जगह् बड़ी पसंद ऐ ठीक ऐ ड्रीम पलेस ऐ ओह् मेरा में उत्थै जाना चाह्न्नी आं इक ना इक बार जरूर जाना चाह्न्नी आं उत्थै ठीक ऐ ते ओह् में जेह्ड़ी पेंटिंग बनाई ही बनाई में इक ध्याड़ी च छोड़ी ही लेकिन उसी बनाने च मैह्नत बड़ी लग्गी ही में वीडियो दिखदी गेई कन्नै कन्नै दिखदी गेई कन्नै बनांदी गेई ओह्दे बनाने च इन्नी मैह्नत लग्गी कूत्थूं लाईन खिच्चनी केह्ड़ी लाईन कुत्थुआं औनी चाहिदी शेडिंग कनेही होनी चाहिदी ओह्दे च इक इक चीज निक्की निक्की चीज ओह्दे च दिक्खनी पवै दी ही उप्परा दे थोह्ड़ी पेंटिंग मतलब कि इज़ी निं है इन्नी टफ गै ही इक इक चीज दिक्खनी पैह्लें उसी बनाने च इन्नी मैह्नत लग्गी फिर उसी कल्लर करने च इन्नी मैह्नत लग्गी कि उसी में बनाया कल्लर ओह्दे किश अलग कल्लर इ'यां मतलब कि इ'यां सीमैंट आह्ला ओह् इट्टें आह्ला कल्लर होंदा ना ओह् जेह्हा कल्लर हा ओह्दा पैह्लें बनाने च उसी ओह् कल्लर मिलदा निं ऐहा ओह् थोह्ड़ा रंग रुंग मलाइयै इक दो रंग मलाइयै फिर ओह् कल्लर बनदा ते ओह् कल्लर बनाना पौंदा उत्थै ओह् मैह्नत लगदी ऐ टैम लगदा ऐ ते मतलब अच्छी बी बड़ी लगदी ऐ हून में अपने घर लाई दी बड़ी अच्छी लगदी ऐ ते में उसी बनाया ते उसी बनाने च टाईम बड़ा लग्गेआ ठीक ऐ मतलब कि बड़ा टाईम इक ध्याड़ी में ओह्दे च लाई अपनी कि में सोचेआ में उसी कल्ल उप्पर निं पाना जे समें उसी कल्ला उप्पर पाया होई सकदा में गल्त करी ओड़ां कल जाइयै जां क्योंकि इक होंदा बंदे दा मन जिसलै बंदे दा मन होई ना किश करने दा होई सकदा ओह् घैंटे च गै कम्म खत्म करी ओड़ै कोई कम्म चार घैंटे आह्ला कम्म ओह् इक घैंटे च गै खत्म करी ओड़ै पर लेकिन जिसलै नेईं मन होऐ ते उसलै नेईं बनदी ऐ उस दिन मेरा मन हा ते में बनाई ओह् ते ओह् बड़ी अच्छी बनी ओह् सारें कोला दा बैस्ट ही मेरी पेंटिंग सारें कोला दा मतलब कि यादगार ऐ मेरै बास्तै कि हां एह् चीज में बनाई ही में इक साल होई गेआ उसी बनाए दे ते उ'ऐ दी उ'ऐ जेही ऐ नां ओह् खराब होई दी नां उसी किश होए दा ते उसी में सोचा दी ही फ्रेम फ्रूम कराइयै रक्खी ओड़नी आं इ'यां फ्रेम कीते दा में उसी पर ओह् में हैंडमेड़ फ्रेम बनाइयै ते उसी फ्रेम कीते दा पर हून में सोचा दी आं उसी फ्रेम बनाना ओह्दा उसी फ्रेम करनां थोह्ड़ा मतलब कि दकानां पर जाइयै फ्रेम करागी में उसी सोचा नी बाकी ओह् पेंटिंग अच्छी ऐ ना सोह्नी ऐ ना बनी दी ओह् उसी बंदा दिखदा ते मन निं करदा नजरां ओह्दे परा दा चुक्कने दा कि हां में किश होर दिक्खां जाइयै मतलब कि लोग बनांदे ऐं पर में निं आक्खा दी मेरी बड़ी शैल ऐ ओह्दे कोला दा बड़ी अच्छी अच्छी लोकें पेंटिंग बनाई दी पर उसी मेरी जेह्ड़ी में बनाई दी ना अपने हत्थें ओह् मेरे हत्थें बनी दी ऐ बैस्ट पेंटिंग ही जेह्ड़ी मिगी लगदी ऐ ओह्दे अलावा बड़ा किश बनाए दा में इक छोटी जेही डायरी बनाई दी हैंडमेड़ डायरी ऐ ओह् मेरी में ओह् डायरी बनाई निक्की जेही आपूं इक व्हाइट शीटें आह्ली ओह्दे पर में पेंटिंग करनी होन्नी ते छोटो छोटी पेंटिंगां बनाई दियां ताकि मेरे कोला दा इक होंदा कि अपनी चीजें पर पेंट करां ते ओह् थोह्ड़ी चिरा च खराब होई जानी जां फट्टी फुट्टियै किश होई जंदा उसी ठीक ऐ पर में निक्की डायरी उप्पर बनाई दी में सांभियै रक्खनी ओह् पूरी जिन्दगी मेरे कोल रौह्नी पेदी ओह् पूरी जिंदगी में रक्खनी ऐ उसी कुतै में उसी सुट्टी निं सकदी किश करी निं सकदी जो बी ऐ डायरी च बड़ी पेंटिंगां में डायरी च करी ओड़ी दियां कोई बीह् त्रीह् चाली पेज होने न ओह् बीह् त्रीह् पेज में निक्की निक्की ड्राईंग करियै भरे दे ते निक्की निक्की ड्राईंगां कीती दियां ओह्दे उप्पर पेंटिंग कीती दियां शोटी शोटियां ठीक ऐ होर में बड़ा इ'यां किश संभालियै रक्खे दा कि शोटी शोटी पेंटिंगां जेह्ड़ियां इक यादगिरी होंदी बंदे नै किश कीते दा ऐ किश औंदा ऐ बंदे गी ओह् बी मेरी बैस्ट गै रेहियां न ते एह् जेह्ड़ी में इक केदारनाथ आह्ली बनाई दी ओह् मेरी बैस्ट ऑफ बैस्ट ऐ ना ठीक ऐ ओह् ते सारें कोला दा अच्छी ऐ ना इन्नी सुन्दर ऐ ना किश आक्खी निं सकदी में ओह्दे बारे च इन्नी प्यारी बनी दी ऐ ओह् ओह्दे बाद जेह्ड़ी मेरी डायरी ऐ निक्की ओह्दे बिच्च बी इन्नी अच्छी अच्छी में महादेव दियां पेंटिंगां बनाई दियां ओह्दे च कोई थोह्ड़ी कार्टून कुर्टून दी होई इद्धर उद्धर थोह्ड़ी कोई इक दो होर चीज होई गेई बक्खरी बक्खरी किश होर होई गेइयां मतलब कि गुड्डा गड्डा कोई मतलब की बड़ी अच्छी मिगी ते बड़ी गै सोह्नी लगदी ऐ ओह् डायरी जिसी में दस्सनी आं कि ओह् डायरी पर सोआल उट्ठी जंदा भला एह् तूं आपूं बनाई दी ऐ ओह् डायरी में बड़ी सोह्नी बनाई दी ऐ ओह्दे बाद जिसलै कोई पेंटिंग दे बारे च पुछदा एह् तूं आपूं बनाई दियां ते बंदा आपूं चीज बनाए ना ओह्दा गल्ल किश बक्खरी होंदी ऐ इ'यां ते प्रिंट बथ्हेरे निकली जंदे नै प्रिंट कड्ढियै चपकाई ओड़ेआ कुतै बी लेकिन जेह्की चीज आपूं बनाई दी होऐ इक बंदे गी चज्ज औंदी बंदे गी कोई अमरजैंसी पेई जा प्रिंट कढाने गी नेईं जाना होऐ प्रिंट नेईं निकलै ठीक ऐ पैसे नेईं होन बंदे कोल प्रिंट नेईं कढ़ाई भामें ते ओह्दे कोला दा खरा होंदा बंदे गी आपूं औना होंदा थोह्ड़ा मता नेईं आवै बड़ा हाई फाई नेईं आवै माड़ा मुट्टा बंदे गी औंदा होऐ बनाना ओह् बनाई सकदा ते ओह् केदारनाथ आह्ली पेंटिंग ऐ ना जेह्ड़ी में चांह्दी में फोटो आनी सकदी ही बाह्रा दा जाइयै में केह् जरूरत ही आपूं बनाने दे केह् जरूरत ही मैह्नत करने दी में आपूं बनाया कैह्ल्ली क्योंकि मिगी खुशी मिली बनाइयै इक ते मेरी मन पसंद जगह् ऐ ठीक ऐ दूआ में अपने हत्थें कन्नै बनाई दी ते ओह् मेरे आस्तै होर खास होई गेदी ते मतलब कि बड़ी अच्छी ही